गाँव में मुहावरे और कहावतों का बहुत ही प्रचलन हो रहा है और सभी को यह अच्छा भी लगता है आप कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं जिसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है जैसे ईद का चाँद होना जिसका अर्थ होता है कि आदमी अगर कभी नहीं ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो लोग कहते हैं कि का हो फलाने ईद का चाँद हो गए हो और पगड़ी उछालना किसी की इज्ज़त को उछालना पगड़ी उछालना उसकी बेइज्ज़ती करना तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि बेटवा नालायक हो गया है पगड़ी उछाल रहा है मेरी नाक कटा रहा है आम के आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ होना और जिसमें व्यक्ति एक ही चीज़ों से अधिक से अधिक लाभ कमाता है तो उसे लोग कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम और एक और मुहावरा है जिसका लोग अधिक उपयोग करते हैं जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे आदमी गलती भी करता है और अपने बड़े बुजुर्गों काे या फिर जो उनको कहता है कि तुम यह गलत किए हो उनको ही डाँटने लगता है तो लोग उसे कहते हैं उल्टा चोर काेतवाल को डाँटे थाली का बैंगन होना सिद्धांतहीन मतलब जिसको सिद्धांत के से कोई लेना देना नहीं वह चाहे अपना फ़ायदा देखेगा जिधर उधर ही लुढ़क जाएगा या फिर उधर ही हो लेगा उसे कहते हैं थाली का बैगन होना नौ दौ ग्यारह होना यानि अपने जी चुरा कर भाग जाना अपने काम से ऐसे बहुत से मुहावरों का उपयोग दिन पर दिन हो रहा है और सब अपना अपने तरीके से इसका उपयोग करते हैं जैसे एक और एक ग्यारह होना यूनिटी होना और मतलब एकता होना जिससे लोग यही कहते हैं कि भैया एक और एक ग्यारह हो गए यह लोग मिल कर मतलब छोटा से छोटा काम को बड़ा से बड़ा काम को सब अपने हाथ में लेकर कर लिए कहते हैं कि एक और एक ग्यारह होना और ऐसे बहुत से मुहावरे हैं जिसका उपयोग आज कल हो रहा है जैसे कहते हैं कि अपना बाड़ी दूसरे के पोंछ काटे मतलब ख़ुद गलत होकर दूसरे को कहते हैं कि भइया तू काहे ई करत है